बिदिनो जोंनिथिं बे चिरां डिसट्रिक्टआव पिकनिक जानो फैयो आरो गोजान गोजान मानसिफ्रा गोजान गोजान जायगानि मानसिफ्रा इदिनो हाग्रामा दालांफ्रावबो पिकनिक जानो फैयो बिदिनो गोबांथार गोजान गोजान जायगानिफ्राय हाग्रामा दालाङावबो पिकनिक जानो फैयो जायगाफोरखौ नायनो फैयो बिदिनो निज्लागुरियावबो पिकनिक जाग्रा दङ नालाय बेयावबो नायनो फैयो गोबां गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो बिदिनो पिकनिक जाफैयो इदिनो पिकनिक जाफैयो एन्जय खालाम फैयो बिदिनो रंजा फैयो जुमाय बायदिसिना लायै लायै गोजा बायदिसिना लायै लायै लानानै लोंनानै बेदर फिसायाव एवजानानै पिकनिक जानो फैयो फैनानै बेयावहाय गोबांथार एन्जय लाफैयो आरो सेंग्रा सिख्लाफोर बोराइ बुरै इदिनो गथ'फोर सेंग्राफोर सिख्लाफोरलाबो इदिनो हारसिं हारसिंलाबो इदिनो पिकनिक जाफैयो इदिनो खायसे खायसे मनदलारिफ्राबो बेयावहाय पिकनिक जाहैयो खायसे खायसे जायगा नायनो होननानै थाङो इदिनो न'खरनिफ्रायबो थाङो ओ गामिनिफ्रायबो थाङो गोजान गोजान जायगाफोरनिफ्रायबो फैयो इदिनो पिकनिक जाफैयो उम न'खरनिफ्रायबो गावबागाव पिकनिक जानो फैयो न'खररैनो फैयो खायसे खायसे इदिनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो खायसे खाथि खालाफोरनियाबो जायगा नायनो थांथावथाव थाङो इदिनो पिकनिक जाहैयो एन्जय खालाम हैयो इदिनो खायसे खायसेफोरा जौ जुमाय बायदिसिना गोजा बायदिसिना लाना बेदर बायदिसिना लानानै एवनानै जानानै बिसोरो एन्जय खालाम हैयो इदियावनो खायसे खायसे मानसिफ्रा जायै लोङै जानानै गोबांथार फेला जाला लोंला खालामनानै गावबागाव निजेफोरखौ फोजोबनानै लायो बिसोरो गावखौनो सिनायला गावखौनो माबायदि गारिफोर सालायो माबायदि मायो बिसोरो गावखौनो मोनदांनो हाला बेनि थाखायनो खायसे खायसे मानसिफ्रा जिउ गोमानानैबो थाङो बे पिकनिक जानाय जायगानिफ्राय पिकनिक जाफैनोसै बिदिनो एन्जय खालाम लांनानै बिसोरो गावखौनो गाव मोनदांनो हाला बिसोरो गोबांथार फेनायजोंनो बिसोरो गारिफोरखौ साब्रांनानै बिसोरो गावसोरखौ गावसिनि जिउ गोमागोन ना मागोन गावसोरखौनो मोनदांनो हाला बिसोरो गाव जेरै हागौ एरै बिसोरो सालाय दिंला बायनानै बिसोरो गावसिनि जिउखौ फोजोबनानै लायो खायसे खायसे खायसे इदिनो आथिं आखाइ बायनानै थाङो खायसे खायसे गोदोना बायदिसिना बिदिनो सिं बायदिसिना बायनानै थाङो लोंनाय जानायफोरनिफ्राय बिसोरो गावखौहाय सांग्रां खालामला बिनिखायनो बिसोर पिकनिक जानो फैब्ला गोबांथार एन्जय खालामनानै बेफोरबायदिनो साफा साफा बिदिनो थैलां खायो हाग्रामा दालाङाव हाग्रामा दालाङावलाय गोबां मानसिफोर थैयो होनना खोनानो मोनो जोंलाय थांबाय थांनायलाय जों अब्लाबो नायहैयाखै बिनिखायनो गोबांथार मानसिफ्रा फैब्लाबो हाग्रामा दालांफोराव बिदिनो पिकनिक जायो जानानै एन्जय खालाम लाङो जुमाय बायदिसिना लोंलाङो बिदिनो थांनानै मानसिफ्रा गोबांथार थैनायनि खोनायो निज्लागुरियावबो दायो पिकनिक जाग्रा गोदान ओंखारदों होननाय खोनादों बेयावबो गोबांथार मानसिफोर पिकनिक जाफैयो पिकनिक जाफैनानै बिसोरबो न'खरनिफ्रायबो थाङो इदिनो फरियाल हिसाबैबो थाङो खायसे इदिनो सेंग्राफोर गोजाबो थाङो खायसे सिख्लाफोर गोजाबो थाङो इदिनो पिकनिक जानो होननानै थाङो आरो थाङो बिदिनो नायहैयो जायगाफोरखौ माबायदि नंगौ मा बायदि नङा ओंखायनो बिसोर पिकनिक जाहैयो आरो हाग्रामा दालाङावबो इदिनो गोबांथार मानसिफोर फैयो नायफैयो बिदिनो नायनानै थाङो जायो लोङो थाङो बिदिनो गोजान गोजान जायगानिफ्राय फैयो नायफैयो जोबोद समायनाथार बे जायगायाव होननानै बे चिरां डिसट्रिक्टआव बे मोननै जायगाखौ आं मोनथियो बेलेकखौलाय आं मिनथियालै